हाँ जी हाँ जी आप भोपाल मोबाइल पेराडाइस से बात कर रहे हैं एक्चुअली मेरे को फ़ोन ख़रीदना था वीवो वी ट्वेंटी सेवेन फ़ाइव जी नहीं मैं बाहर की हूँ तो मुझे आप मुझे उसके फ़ीचर्स वग़ैरह बता सकते हैं क्या वी वीवो वी ट्वेंटी सेवन फ़ाइव जी और कुछ उसमें नया अगर जैसे दो एप साथ में खोलने हों तो वह हो पाएगा क्या उसमें और वह सिर्फ़ फ़ाइव जी वह है तो अगर उसमें उसमें फ़ोर जी सिम लग पाएगी कि नहीं बाक़ी कुछ अटकने वग़ैरह की कोई दिक़्क़त नहीं मेमोरी वग़ैरह सब कुछ ठीक है जी उससे ज़्यादा वाली का नहीं मिल पाएगा क्या फ़ोर जी भी हो सिक्स्टी फोर का क सिक्स्टी फोर ऐट का मुझे ब्लू में नीले में चाहिए मिल जाएगा क्या उपलब्ध होगा अगर तो मैं अगर उसको ख़रीदना चाहूँ तो वह उसका ई एम आई में मिल जाएगा क्या मुझे वह कितने की क़िस्त बन जाएगी कितने कितने उसकी क़िस्त बन पाएगी हज़ार दो हज़ार तक जी शुक्रिया मैं जैसे ही मेरा होता है मैं आपको बताती हूँ